हा मां पंहिंजे पढ़ाईअ जे बारे में ॿुधाइणु चाहियां थी मां सत हिकु खां सत दर्जा पढ़ी आहियां सिंधी स्कूल पढ़ी आहियां मूंखे पढ़णु न वणंदो हुयो इनकरे मुंहिंजो पपा मूंखे जामु ॻालाउ ॾींदो मूंखे चवंदो हुयो बेटा तूं पढ़ पढ़ अॻिते हली तोखे पढ़ाई ॾाढी कमु ईंदी पर त बि मां पंहिंजे पपा जो न ॿुधंदी हुअमि ऐं मां सिर्फ़ु सत दर्जा पढ़िया स्कूल वयमि सिंधी स्कूल सराकारी स्कूल में पढ़ियमि ऐं मूंखे नौकिरी करणु न वणंदी आहे मूंखे पंहिंजो बिजनेस करणु वणंदो आहे नौकिरी मूंखे ग़ुलामी लॻंदी आहे इनकरे मूंखे नौकिरी न वणंदी आहे नौकिरी माना नौकरु माण्हू साम्हूं वारे जो नौकरु थी वेंदो इनकरे मूंखे नौकिरी न करणु वणंदी आहे नौकिरी मूंखे ग़ुलामी लॻंदी आहे ऐं मूंखे पंहिंजो बिजनेस करणु वणंदो आहे जंहिंमें माण्हू पंहिंजो पंहिंजो पाण राजा हूंदो आहे कोई नौकरु कोन हूंदो आहे नौकिरी करण सां नौकरु थी वेंदो आहे नौकिरी करणु वारो माण्हू हमेशा नौकर वांगुरु लॻंदो आहे ऐं बिजनेस करणु सां माण्हू पंहिंजो राजा लॻंदो आहे मूंखे पंहिंजो बिजनेस करणु वणंदो आहे मां पंहिंजो सिलाईअ जो कमु कंदी आहियां सिलाईअ जो बिजनेस कंदी आहियां